जी नमस्कार सर नमस्कार सर आप

जी चार्ट देखिए शादी का मौसम है तो अभी तो गहनें खरीदने है ज्वैलस में जैसे अभी चाँदी का की रेट चल रहा है

तो जी

जी जी जी जी तो अभी लेना है आज सोने चाँदी दोनों लेनी हैं तो कहीं हिसाब से लगाए ना कैसे दे दीजिएगा

पिछली बार पिछली बार ले गए थे सर पिछली बार ले गए थे तो उसमें तो थोड़ा मिलावट हो गया था वह क्या कहते है चाँदी पर हल्का सा काला सी आ गई थी तो दिक्कत हो गई थी

ठीक है इससे पहली बार भी

ठीक है सर इससे पहले भी यही बात थी इससे पहले भी यह ही बात जी

जी जी ठीक है सोने चाँदी दोनों से लेने हैं ठीक है और

ठीक है सर ठीक है ठीक है आ गए ले लेंगे